बिहारमे स्वास्थके लऽ कऽ बहुत बड़का एगो समस्या चलि रहल छै कोनो भी आदमी ई नहि छथि कि हँ अगर हॉस्पिटलमे जतनि तऽ ओ टाइम पर उपचार भए सकैत छनि किआकि हॉस्पिटलमे डॉक्टर तऽ छथिन लेकिन ओ टाइम पर नहि अबैत छथिन नर्स तऽ छथिन लेकिन ओ टाइम पर नहि अबैत छथिन अगर टाइम पर आबियो जैथिन तऽ हुनका पास मशीन सभ नहि छनि उपचार कोनो एहन दवाइ नहि छनि जे ओ आदमी मने पेशेन्टके ठीक कऽ पैति एहिके कारण बहुत पेशेन्ट दम तोड़ि दै छथि अभावमे इलाजके अभावमे आ नहि तऽ दर दरके ठोकर खाइ पड़ैत छै बहुत हॉस्पिटल घुमऽ पड़ैत छै ई बहुत बड़का एगो गम्भीर समस्या छै हमर बिहारके लेल जाहि पर सरकारके ध्यान देबऽके अति आवश्यक छै कि हुनका ध्यान देबऽके चाही एहिके कारण आदमीके दिक्कत होइत छै जे गरीब छथि जेकरा उपचारके लेल पाइ नहि छनि तऽ ओ सरकारीमे जाइत छथि लेकिन ओतहुँ हुनका नहि मिलैत छनि तऽ ओहन स्थितिमे ओ प्राइभेटमे जेता तऽ हुनका बहुत दिक्कतके सामना करऽ पड़ैत छनि प्राइभेटके बहुत बहुत चार्ज छै कहाँ से ओ लैथिन एहन स्थितिमे तऽ हुनकर पेशेन्टके पैसाके अभावमे हुनकर पेशेन्ट दम तोड़ि दै छथिन ताहि सभके कारण सरकारी हॉस्पिटलमे सभचीज रखऽके चाही सरकारके ध्यान देबऽके चाही जे ओ ओतऽके असुविधा की की छै ओतऽ जेभी चीजके असुविधा छै ओकरा सुविधा देबऽके चाही ओतऽ एक्स रे मशीन देबऽके चाही ओतऽ हर रोगके इलाज करऽके लेल डॉक्टर बैसाबऽके चाही ताकि कोनो भी आदमीके दिक्कत नहि होइ आओर वह ओ आदमी आरामसँ सरकारी हॉस्पिटलमे जाकऽ निश्चिन्त भऽ कऽ ई होबऽ निश्चिन्तता होबऽके चाही जे हऽ हम सरकारी हॉस्पिटलमे जाउ तऽ ओतऽ हमरा इलाज भऽ जायत हमरा आगा नहि जाय पड़त एहन होबऽके चाही